हा मां सार्वजनिक सां चित्रकार जी करण महिल पंहिंजी कलाकारनि खे इअं ॾेखारींदमि ई यादगार अनुभव जो वर्णन थिए हिकु दफ़ो मुंहिंजी धीअ स्टेज प्रोग्राम स्कूल में स्टेज ते प्रोग्राम करे रही हुनजो प्रोग्राम ॾिसी मूंखे अखियुनि में ॻोढ़ा थी आहियां उहो प्रोग्राम ॾाढो सुठो हुओ ऐं उहो मुंहिंजे मन में वसी वियो ऐं मां हुनखे याद करण लाइ पंहिंजी धीअ खे विहारे उन्हीअ महिल जॾहिं उहा घर वापसि आई मां हुनखे चयो तुंहिंजो प्रोग्राम मूंखे ॾाढो सुठो हुओ तुंहिंजी कला ॾाढी सुठी हुई ऐं उहो मूंखे ॾाढी वणी ऐं मां हुन ॾींहुं ॾाढी सुठी लॻे पेई मां पंहिंजी धीअ खे पाणि वटि विहारियो ऐं हुनखे चयो खे तूं वेहु जीअं अॼु तूं लॻे थी जीअं तू पंहिंजी मस्तु धीअ जो कलाकार कलाकारी कई आहे स्टेज ते उहा मूंखे ॾाढी वणी अॼु मां तुंहिंजो इहो ई कलाकारी पंहिंजे यादगार पाण खे याद करण लाइ कंदमि तूं वेह मां तोखे ॾिसी तुंहिंजी ड्रॉइंग ठाहींदमि पोइ मां हुनखे ॾिसी हिनजो ड्रॉइंग ठाहीं हुनजी पेंटिंग ठाहीं ऐं हुनखे वॾो फ्रेम कराए पंहिंजे घर में रखूं ऐं उहो अॼु बि असांजे घर में सभिनी खे यादगार आहे मुंहिंजी धीअ हाणे वॾी थी वेई अॼु बि ॾिसंदी आहे त चवंदी आहे हा मम्मी जॾहिं मां स्टेज ते प्रोग्राम कयो तव्हांखे उहो ॾाढो वणियो तॾहिं तव्हां इहो ठाहियो